शिवाजीन आपल्या समाजा खातीर स्वतंत्र राज्य हाडले अकबरान ताचो जो दरबार भरतालो तातुंत कितलेशेंच विद्वान तयार केले रजिया सुलतान भारतांतच न्हय तर एशियाची पयली बायल शासक जाली